गाज़ीपुर जिले में तो हम रहते ही हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारे स्थल हैं घूमने वाले घाट भी हैं दो तीन ददरी घाट यह वह ऐसे हैं घाट साईंनाथ मन्दिर महादेवा मन्दिर यह सब घाट की जगह पर स्थित है यहाँ से मतलब एक नदी जाती है तो बहुत ही अच्छा दृश्य है देखने लायक़ तो सबसे जैसे गाज़ीपुर जिले का मतलब सबसे देखा जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि पर्यटक स्थल कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है लॉर्ड कॉर्नवालिस एक जानी मानी जगह है है है जिसके नीचे एक मक़बरा है कहते हैं और यह बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए देखते हैं कैसी बनावट है तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है पहले तो ऐसा था कि लोग ऐसे आते जाते थे हमेशा लेकिन बाद में हुआ कि फिर वहाँ पर अलग व्यवस्था की गई सिक्योरिटी दी गई तो सब चीज़ हुई है अब सबकुछ लिखा हुआ है वहाँ पर और सब बढ़ियाँ से है लॉर्ड कॉर्नवालिस एक जैसे पत्थर की बनी हुई जगह जगह है और और यह बहुत वह मतलब ऊँची हाइट की जगह है और वहाँ पर जाना मतलब कहते हैं कि किसी की कब्र नीचे दफनाई गई है या फिर उसके पीछे कब्रिस्तान वग़ैरह ऐसा कुछ है जो बहुत मतलब चर्चित है एक किसी बड़े महाराजा को यहाँ पर दफ़नाया था और जो है कि या और घूमने वाली जगह है जैसे कि मन्दिर है हम बता रहे थे कि महादेवा मन्दिर यह साईंनाथ मन्दिर यहाँ और और एक कहते हैं कि वह उधर साइड एक पुल भी हमारा है है जो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर देखने पर डबल फ़्लोर वाला पुल है और उसके ऊपर से मतलब ट्रेन जाती है फिर उसके ऊपर से बस गाड़ी जाने की भी व्यवस्था की गई है एक ही पुल पर और सबकुछ सही चलता है वह भी अच्छी जगह है कहीं न कहीं देखा जाए तो गाज़ीपुर जिला यह खुद एक पर्यटक जगह है बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं यहाँ की अलग अलग कहानियाँ हैं यह वीरों की धरती कहलाती है गाज़ीपुर यहाँ पर नौज़वान बहुत शहीद वग़ैरह सैनिक वग़ैरह गए हुए हैं आर्मी में और सबकुछ है कि जो हम बता रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो वह है कि एक देखा जाए तो इसको बहुत बड़ा मतलब नाम दे दिया गया है जानते भी लोग हैं और कह कह दें तो जैसे अच्छी जगह है आना चाहिए एक बार सबको देखना चाहिए यह है जानी मानी कहीं पर न कहीं पर देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी पढ़ने को सुनने को कि गाज़ीपुर जिले में एक लॉर्ड कॉर्न कॉर्नवालिस जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने वाला पर्यटक स्थल है बहुत जाना माना है सबकुछ है